हम अहाँके फिल्म देखलहुँ बड़ नीक लागल हेलो हँ प्रणाम अहाँके हम फिल्म देखलहुँ मिथिला मखान मिथिला मखान बहुत नीक लागल केना अहाँसभ बनबैत छियै हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ नहि उएह बनबयके तरीका अहाँके बहुत नीक अछि आओर मतलब बहुत नीक बनलो अछि सेसभ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ हँ

मतलब फैमिलीके साथ नहि देख सकैत छी ओसभ आ ईसभ मतलब सभके साथ देख सकैत छियै हँ

हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ बहुत नीक बहुत रहैए हँ हँ